योगासन बहुत जरुरी होइ छै हर इन्सानके लिए योगासन केला से शरीरके स्वक्षता रहै छै शरीर ठीक रहै छै दिमाग ठीक रहै छै मन से ठीक रहै छै ई योगासन बहुत जरुरी हर इन्सानके हर मनुष्यके पल पलके लिए छै जरुरी ताहि दुआरे योगासन केनाइ एकदम बहुत जरुरी छै बहुत बड़का जरुरी छै भोरमे उठि कऽ से टहल बुल केनाइ ई बड़का जरुरी छै हँ आ दण्डबैठकी केनाइ ई बहुत बड़का जरुरी छै कसरत केनाइ इहो बड़का जरुरी छै शरीरके लिए हूँ योगासन केनाइ बहुत बड़का जरुरी छै शरीरके लिए ताहि लऽ कऽ मनुष्य तन्दुरुस्त रहै छै आ नहि तऽ मनुष्य ई सब नहि करै छथि तऽ ओ मनुष्य जर्जर दिनमे एजमे जर्जर भऽ जाइ छै हूँ ताहि दुआरे ई सब केनाइ बहुत जरुरी छै मनुष्यके लिए बहुत बड़का बात छै योगासन भी जे छै से एगो अथी छै जीवनी अथी छै जे गाड़ी बहुत दिन तक जीवन जी सकै छै घीच सकै छै हूँ आओर सब खेती खेती